जी सर आप बैंक से बोल रहे

जी सर मुझे कार लोन चाहिए था ऑडी है सर कार को अप्रूवल तो कर देते हो ना आप लोन को जी ऑडी कार लेनी थी मुझे उसका लोन अप्रूवल करवाना है हाँ जी पहले लिया था मैंने एक बार पहले एक फ्लैट पर लोन लिया था दो करोड़ का ना ना कम्पलीट हो गया वो तो कम्पलीट हो गया वो तो टाइम टू टाइम पे कर दिया कम्पलीट है वो ऑडी में ज़्यादा नहीं है पच्चास साठ वाली ले रहें है बस

जी और कुछ ठीक हैं मेरे पैन कार्ड की सिविल है ना ऐसा कुछ बैंक ऑफ़ बरोड़ा में है ना आपकी में चेक बुक है हमारे पास जी बिल्कुल आपके बैंक से करवाएंगे बस आता हूँ अभी दोपहर तक हाँ चलो ठीक है आते हैं